इत्थुआं दी जनानियें जेह्का सारे हा बड्डी परेशानी बनदी ऐ साढ़े जियां ग्रांऽ दियां कुड़ियां आई गेइयां बाह्रमीं तक इत्थें पढ़दियां कालेज फ्ही अग्गें कुदै बाह्र जाना होऐ पढ़ने पुढ़ने गी कल्लै घर आह्ले नेईं भेजदे न एह् परेशानी बनदी ऐ ते जागतें जुगतें गी भेजी उड़दे एह् जेह्का पढ़ाई च थोह्ड़ा ऐ भेदभाव फर्क थोह्ड़ा रखदे न लोक स्याने लोक जेह्के ग्रांऽ दे लोक न ते बाकी भेदभाव इ'यै कीता जंदा कि कुड़ियां हा जेह्का दहेज दहुज लैंदे न एह् नी लैना चाहिदा दुए घरै आह्ले ताने मारदे ते बाकी साढ़े डिस्ट्रिक च ठीक ऐ कंडिशन सारा किश कोई बाकी इ'न्ना ऐ नी ऐ ते थोह्ड़ा पढ़ाई पढ़ुई च घट्ट ही पढ़ांदे न लोक जेह्के सोचदे कि कुड़ियां ते पढ़ी दुए घरै गी जाना इन्नियां कैसी पढ़ानियां एह् थोह्ड़ा ऐ फर्क बिच्च बिच्च बाकी कुछ जेह्के पढ़े लिखे लोक न ओह् तां नेईं रखदे इ'न्ना ओह् ते पढ़ांदे न सारा किश करदे न

बाकी थोह्ड़ा इ'यै पढ़ाई च थोह्ड़ा घट्ट ऐ ते जनानियें गी इ'यै जेह्का ज्यादा शा ज्यादा पढ़ाना चाहिदा साढ़े उधमपुर डिस्ट्र्क च एह् साढ़ा ख्याल ऐ ते बाकी सारे उच्चें औह्दें तक होनी चाहिदियां